हरिओम हरिओम मां आईनॉक्स थिएटर खां आईनॉक्स थिएटर खां कहिड़ी मूवी कहिड़ी मूवी ॾिसिणी अथव तव्हांखे ज़िम्मा कहिड़ो शो ॾिसिणो अथव भेण जी टी खां छह अच्छा घणी टिकट बुक कराइणी अथव तव्हांजी टे टिकेट अच्छा अच्छा असांजी थिएटर में न ऑफर था हलेव भेण हा पंज टिकट कराईंदो त उन ते ऑफर अथव उन ते कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉन में नंढो पैक और हुन जो पॉपकॉन जो कोल्ड ड्रिंक फ्री अथव हा त पोइ हा प टि टिकेट त तव्हां अगरि उहो वारी लिकलाइनर वारी वठंदो सोफा वारी त उहो चईं सै अथव उहा आहे पंज सौ लेकिन तव्हां पंज टिकट अगरि बुक करायो थी रिकलाइनर वारी त उहा चईं सौ अथव और अगरि हूअ नॉर्मल करायो थी त उहो अथव ॿीं सौ हूंअं अढाई सौ तव्हांखे अगरि पंज करायो थी त उहा ॿी सौ पएव थी ढाई सौ वारी ॿीं सौ पएव थी अच्छा उहा घणी टिकट बुक कराइणी आहे पंज पंज में ॿार बि अथव ॿ सीनियर और ॿियां अच्छा टे टिकट उहा थियव ॿ ॿियां केर अच्छा अच्छा अच्छा और खाइण लाइ ॿियो कुझु बि अथव सेंडविच अथव और उहा बुक कराईंदव त टिकट सां त ऑफर में सेंडविच अथव भेलपूरी अथव

पंज टिकट और खाइण लाइ छा बुक करिणो अथव तव्हांखे उन में भेलपूरी अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु आहे भेण